کمپیوٹر کا استعمال کہکشاؤں ستاروں اور سیاروں جیسے مجموعی نظاموں کا مطالعہ کرنے کے لئے کیا جا سکتا ہے یہ نظامات بہت پیچیدہ ہیں اور ان کا مطالعہ موڈلنگ کے بغیر ناممکن ہو سکتا ہے مثال کے طور پر کمپیوٹر ماڈلز کا استعمال کہکشاؤں کی تشکیل اور ترقی ستاروں کی پیدائش اور موت اور سیاروں کی تشکیل کا مطالعہ کرنے کے لئے کیا گیا ہے کا استعمال ستاروں کے انفجار سیاروں کے گرد دھول کے میٹرکس کی تشکیل اور سیاروں کے ماحول میں درجۂ حرارت اور دباؤ کی تقسیم جیسے مظاہر کا مطالعہ کرنے کے لئے بھی کیا جا سکتا ہے